जि'यां की असें ई पता जिस चीज़ै दे फायदे होंदे न ते उस चीज़ै दे किश नुकसान बी होंदे न ते ओह् चीज़ आ साढ़े इ'न्ना चिर नेईं हंडदी ऐ इ'न्ना चिर साथ नेईं दिन्दी ऐ पर जि'न्ना चिर दिन्दी ऐ उ'न्ना चिर असें साढ़े कन्नै होई साथ दिन्दी ऐ असें बड़ियां सरियां चीज़ां न किश न्हाड़े नेगेटिव व्यूज बी होंदे बड़े सारे जि'यां किश कलर कलर फैंट होई दे चीज़ें केईं बारी केह् होंदा कि तसमें नुहाड़े फटी दे थोह्डा क्रैक आई दे बिच पर फ्ही बी ओह् चीज़ चली दी ते ओह् जेह्ड़े बिच क्रैक आई जंदे ओह् साढ़े प्रोडक्ट बिच कदें कदें साढ़ा प्रोडक्ट च केह् होंदा की असें मतलब की ओह् कंफर्टेबल निं रौहंदा उस स्हाबा उस स्हाबा जि'यां नुहाड़ी एज जि'यां जि'यां जि'न्ना चिर होई जंदा उसी लैता असें उ'न्ना उ'न्ना साढ़ा केह् होंदा की जेह्ड़ा साढा प्रोडक्ट होंदा ओह्दा केह् होंदा की साढ़े प्रोडक्ट च थोह्ड़े नेगेटिव व्यूज आई दे ते भी जेह्ड़ा साढ़े प्रोडक्ट ऐ ओह् बी साढ़े आस्ते थोह्ड़ा हानिकारक होई दा ओह्दे असें ई इ'न्ने फायदे नेईं लभदे बा जि'न्ने बी लभदे साढ़े आस्तै ठीक होंदे पर ओह्दे बिच केह् होंदा की ओह्दे च आने जाने दी बड़ी परेशानी होई दी केईं बारी केह् होंदा हा की साढ़ा जेह्का शूज होंदा हा ते साढ़ा बूट होंदा हा ते ओह्दे च केह् होई दा हा की अस पांदे हे उसी ते ओह् खु'ल्ला होई दा हा थोह्ड़ा लूज़ होई दा हा ओह् नुहाड़ा सोल थोह्ड़ा घस्सी दा हा जल्दी घस्सी दा हा जेह्ड़ा नुहाड़ा थोह्ड़ा सोल नुहाड़ा सोल थोह्ड़ा कलर नुहाड़ा फैंट होई दा हा भी जोल्लै ओह्दे नै केह् होंदा की ओह् शैल निं लगदा हा शैल निं लगदा हा ओह् भी ओह् जेह्ड़ा शूज हा भी उसी असें केह् करना ओह् रिप्लेस करना पौंदा हा असें ओह् दूआ लैना पौंदा हा ते साढ़े कन्नै गे इ'यै जेह्के नेगेटिव व्यूज होंदे हे साढ़े शूज दे बारे च भी साढ़े इक बूट लैता ऑनलाइन ओह् असें थोह्ड़ा साढ़े आस्तै इ'न्ना फायदेमंद निं रेहा भी असें केह् कीता उसी असें रिटर्न कीता भी असें रिटर्न करियै उसी भी दूआ मंगवाया भी दूआ मंगवाया जेल्लै भी ओह् असें गी अच्छी क्वालिटी दा थ्होया भी असें अच्छी क्वालिटी दा आह्ली शूज थोह्ड़ा अच्छी क्वालिटी दा हा ते असें इ'न्ना ओह् निं आया जेह्की ओह्दे आस्तै सिर पीड़ होई ओह् असें ई बड़ी एह् साढ़ा नेगेटिव एक्सपीरियंस रेहा नुहाड़े कन्नै एक्सपीरियंस असें नेगेटिव रेहा ओह्दे कन्नै असें जेह्ड़ा एह् शूज ऐ ओह् असें ई इ'न्ना हंडेआ नेईं ओह् इ'न्ना चलेआ निं ते ओह्दा असें इ'न्ना फायदा जेह्ड़ा ओह् नेईं होया ते एह् जेह्ड़ा शूज ऐ एह्दा असें इ'न्ना फायदा नेईं होया ते असें होर कोई जि'यां नेगेटिव प्रोडक्ट जैसे बड़े बारी इ'त्थें लभदे रौह्ंदे बडे़ सारे ऐसे रिव्यु औंदे बड़े सारे ऐसे नेगेटिव प्रोडक्ट ऐ जेह्ड़े बड़ा बेकार साढ़ा एक्सपीरियंस रौह्ंदा नुहाड़े कन्नै ते ओह्दा असें इ'न्ना जादा फायदा नेईं होंदा